دوسری ریاست کے مقابلے میں دہلی اس لیے بہتر ہے کیونکہ یہ دارالحکومت ہے اور یہاں پر ساری چیزی آسانی سے مل جاتی ہیں یہاں پر بہت اچھے اچھے ہاسپٹل ہیں جن سے علاج بہترین سے بہترین مل جاتا ہے اور یہاں کی سرکار نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے محلہ کلینک کے نام سے جو بہت ہی اچھا ہے جس سے علاقائی لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے اور جو لوگ قریب میں رہتے ہیں اور ہلکی پھلکی بیماری ہے تو وہاں سے جا کے دوا لے سکتے ہیں جیسے کہ اور ریاستوں میں یہ چیزیں محلہ کلینک کے نام پہ یا قریب میں نہیں ہوتی ہیں ہیلتھ کیئر کے مقابلے میں بہت بہتر ہے دہلی